मुझे अगर दुनिया में कभी भी यात्रा करने का मौका मिलता या मिलता या मिलेगा तो मैं चित्रकूट घूमने जाना पसंद करती हूँ क्योंकि वहाँ भगवान श्री राम की चौदह वर्षीय वनवास की जन्मस्थली है और मुझे बताया गया है कि वहाँ पर एकदम मनोहारी दृश्य पूरे रामायण से जुड़े हुए हैं जो अंकित किए गए हैं और बताया गया है कि वहाँ एक गुप्त गोदावरी के नाम से एक गुफा है जहाँ पर जाकर ही इंसान अपने आपको पवित्र मानता है बहुत ही अच्छा और पहाड़ियों का रास्ता है और वहाँ जाने पर बहुत ही अच्छा महसूस होता है इसीलिए में वहाँ जाना चाहती हूँ और एक वहीं पर है पंचमुखी हनुमान वहाँ पर भगवान के ऊपर न जाने कहाँ से पानी गिरता है तो वह दृश्य भी बहुत ही मनोहारी है ऐसा बताया गया है इसीलिए मुझे अगर कभी जाने का मौका मिलता तो मैं यात्रा करने चित्रकूट की यात्रा जरूर जाती